केबल ऑफ़िस से बोल रहे हैं सर सर मैं यू पी से आया था सर उत्तर प्रदेश से हाँ तो सर हम क्या दस लोग थे सर तो आपके पास कोई गाड़ी हाँ गाड़ी उपलब्ध है जो दस लोगों को सर घुमा सके अच्छा उसके क्या रेट वग़ैरह रहेगा सर सर ग्वालियर घूमना था सर पूरा कितना तो कितने पर यह किलोमीटर बताएगा साढ़े ग्यारह रूपये अच्छा अच्छा तो सर क्या क्या घूमने के लिए है सर ग्वालियर में जी जी अच्छा और अच्छा जी जी अच्छा जी अच्छा अच्छा सर ग्वालियर के और आस पास कोई जगह घूमने वाली अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सर पेमेंट सर कैस में रहेगा या ऑनलाइन रहेगा सर यू पी आई अच्छा अच्छा सर

चलो सर मैं फ़ोन लगाता हूँ सर अभी आपको दो मिनट में ठीक है सर ठीक है नमस्ते सर थैंक यू